समय सां गॾु राजस्थान में पूरी दुनिया सां गॾु संबंध ॾाढा सुठा कयां अथईं असांजे राजस्थान में अंतराष्ट्रिय स्थर जी प्रतिस्पर्धा हीअं आहे त असांजे राजस्थान मां ॾाढियूं सारियूं शयूं जो वापार थींदो आहे जीअं त मार्बलनि जूं मूर्तिकारु जूं ऐं लहंगा चुन्नी जूं ॾाढियूं टोपियुनि जूं ॾाढी मतिलबु अञा महत्वपूर्ण शयूं आहिनि जीअं त मूर्तिकार मूर्ति ठाहींदो आहे भविष्य माण्हू वठणु ईंदा आहिनि ऐं पूरी दुनिया में असांजे राजस्थान जी मूर्तियूं ॾाढियूं मतिलबु जॻहि पहुचियलु आहिनि ऐं मार्बल हिते जे मक्रान जा मार्बल जी त ॻाल्हि बि न आहे ॾाढा सुठा मार्बल आहिनि ऐं हितां खां मार्बल विदेश में बि वेंदा आहिनि ऐं हिते जूं टोपियूं हिते जा चित्रकार चादरूं बि ॾाढियूं फेमस आहिनि